ایسی بہت سی مذہبی یا سماجی تقریبات ہیں جہاں تمام لوگ مل کر جشن مناتے ہیں جیسے کہ پندرہ اگست اور چھبیس جنوری عید بقرعید ایسے بہت سے تیوہار ہیں جو لوگ ساتھ میں مل کر مناتے ہیں پندرہ اگست جس دن ہمارا دیش آزاد ہوا تھا اس دن کو سبھی لوگ مل کر مناتے ہیں چاہیں وہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو یا عیسائی ہو ہندوستان میں سبھی پندرہ اگست کو جشن مناتے ہیں اور اپنی اپنی خوشی ظاہر کرتے ہیں اس میں لوگ ایک جگہ پر اکھٹے ہو کر کر راشٹر گان گاتے ہیں اور اور دیش کا سمّان میں بہت سی جھاکیاں پرستت کرتے ہیں اور اسکولوں میں بہت سے لوگ فنکشن کرتے ہیں اور آزادی کا جشن مناتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس دن مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور اپنی خوشی ظاہر کرتے ہیں